जिसलै बी अस जन्ने होन्ने आं ते खाने ते हून खाने पीने दा समेआन ते अस लैने गै होन्ने आं जिसलै जन्ने आं ते

उसी खाई ते लैन्ने आं अस लेकिन जिसलै उसी सुट्टने दी बारी आंदी ऐ लोक केह् करदे न इ'यां गै इस्सी त्रट्टी ओड़दे न दूर हालाकें सुट्टी ओड़दे न ते एह्दे कन्नै तुस पर्यावरण गी बचा दे निं ओ खत्म करा दे ओ ते ठीक ऐ अस केह् करने आं उस्सी

इक्क पर्यावरण लेई ओह् इक्क बड़ी अच्छी चीज ऐ ओह्दे कन्नै पर्यावरण बी साफ रौह्ग एह् निं ऐ कि तुं'दे अपने नंबर बनी जाने लेकिन पर्यावरण गी साफ रक्खना साढ़े सभनें दी मती सारी जिम्मेदारी ऐ